हय हांवें एक बूक वाचिल्लो त्या बुकाचें नांव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्युमन कांयड आसलें तेचो लेखक युवा नोवा हरारी आसा ह्या बुकान लेखकान मानवाचे मानवाचेर आपले विचार सांगल्या त्या विचा ते विचार म्हाका खूब प्रभावीत केल्या त्या बुकान मानव जातीन कशेंच समज धम्मर ज्ञान आनी विज्ञान कशें एकमेकांक जुळ्ळें हें सांगलां तेतूतले थोडे मेन विचार आसात की मनशाची वागणूक समाजाची रचना आनी धर्म हेचो एकमेकांक किदें परिणाम जाता आनी कशें ते आयच्या काळाक सुद्दा आपले जिवा परिवर्तन घालता ह्या बुकान म्हाका शिकयला की आपूण ज्या जगान रावता त्या जगान आपले डिसिजन आनी विचार करपाक खूब गरजेचो आसा आणी म्हाका भविश्यान यो योग्य निर्णय घेवपा खातीर कितें करपाक जाय जे ह्या बुकान सांगलां हांव केन्ना बूक वाचिना पूण वाचून हे बूक वाचून मेळलेले विचार म्हाका चर्चा करपाक आनी तेचेर विचार मांडपाक उलोवपाक म्हाका खूब आवडटा